हेल्लो जमेट' ओ आंनि अर्डार दङ'मोन मोनसे एमाउन्टा फाइभ हान्द्रेद फर्टि बेवहाय आं अर्डार खालामदोंमोन चाउमिन पिज्जा आरो फ्राइद राइस बिनिफ्राय बे अर्डारा दासिमबो सफैयाखै बिनिखायनो बेसे गोबाव लाबावगोन बे टाइमफोरखौ नायनानै खिन्था हरनो हागोन नामा